जय झूलेलाल साईं असांखे घुमणु वञिणो आहे सेणनि सां गॾु वञिणो आहे हिन करे असांखे वॾी गाॾी खपे त जीअं असां सुठी तरह वञूं असांजी जरनी वॾी आहे सफर वॾो आहे त असांखे झटिका न लॻनि घणा ऐं आरामदायक गाॾी हुजे अहिड़ी गाॾी असांखे खपे जीअं त असांखे वधीक झटका न लॻनि आंचका न अचनि ऐं सुठी तरह असां वञी सघूं ईअं असांखे गाॾी खपे त उन में गाॾीअ में सीटूं बि वधीक हुजनि ऐं वधीक आरामदायक हुजे अहिड़ी गाॾी असांखे खपे त असांखे उहा गाॾी खपे जीअं त तवेरा हुजे एढ़ी गाॾी असांखे खपे जंहिंमें सीटूं बि सुठियूं हुजनि ऐं आरामदायक हुजे ऐं एसी बि हुजे ऐं वधीक झटिका न ईंदा हुजनि ऐं आरामदायक हुजे असांखे वधीक तकलीफ़ ई न थे अहिड़ी गाॾी असांखे खपे तीअं त तवेरा खपे